मैंने आपके रेस्टोरेंट के बारे में काफ़ी सुना है कि आप काफ़ी अच्छी अच्छी मील्स बताते हैं और देते हैं आप मुझे बताएंगे आपके पास कौन कौन सी मील्स हैं सुबह से लेके शाम तक की सारी मील्स मुझे एक बार समझा दीजिए मैं अच्छे से समझ लूँगी आपने मीलें तो मुझे सभी अच्छे से समझा दीं हैं आप मेरे को एक और चीज समझा सकते हैं जैसे के आपने बोला आपके यहाँ पे मांस मच्छी भी मिलता है और शाकाहारी भोजन भी तो आप मुझे ये बताएंगे वो मीलें अलग अलग बनती है या फिर आप एक ही उसमें बना देते हैं जी आपने ये तो सही बताया क्योंकि मुझे यही था की आप मांसाहारी कहीं शाकाहारी के साथ में तो ही नहीं बनाते है क्योंकि मुझे सभी शाकाहारी मीलें आपसे मंगवानी हैं तो आप मुझे बता देंगे आप सुबह कौन सी मील कैसे देते हैं और दोपहर की कैसे और रात की कैसे और मुझे बता दीजिए क्या क्या मीलें होती है आपके पास एक बार मुझे और क्लेयर करा दीजिए देखिये सुबह तो मुझे पोहे वगैरह की ही मील चाहिए पोहा हो गया उत्पम हो गया ये सुबह की मील हो गई दोपहर में आप मुझे राजमा चावल या छोले चावल कर दीजिएगा रात को मुझे पंजाबी टेस्ट में जो मील आती है वो चाहिए आप मुझे बता देंगे आपके पास पंजाबी टेस्ट में कौन कौन सी मीलें हैं देखिए मैंने आपको सुबह की और दोपहर की मील तो बता दी है मुझे क्या क्या चाहिए मैं एक बार फिर बता देती हूँ की मुझे उत्पम और पोहा चाहिए सुबह और दोपहर की मील में मुझे कढ़ी चावल या राजमा चावल दे दीजिएगा और रात की मील में मैं ऐसा करती हूँ आपसे हेना सभी समान है ना मिलवा के मँगवा लेती हूँ जैसे राजमा चावल हो गए छोले कुलचे हो गए और दो मीठा हो गया और एक लस्सी हो गई आप मुझे ये बड़ी मील कर के एक बार रात को भिजवा देंगे